ہیلو جی بتائیے جی بتائیے کون سی برانڈ تو ایل جی کی ہوگی سمسنگ کی ہوگی ورپول کی ہوگی اور بھی بہت سی ہیں آپ کو کون سی لینی ہے جی مل جائے گی اس کا رینج ہوگا لگ بھگ بہت سی رینج ہوں گے آپ کو دس ہزار میں مل جائے گی بارہ ہزار میں مل جائے گی جیسے کہ آپ جس برانڈ کی لیں گے اس برانڈ کی آپ کو مل جائے گی وہ آپ کو مل جائے گی بارہ ہزار میں نہیں ڈسکاؤنٹ تو نہیں ہو سکتی کیونکہ میرے شاپ کی جو چیزیں ہوتی ہے الیکٹرک جو فریج ریفجریٹر ہے جیسے کہ واشنگ مشین ہے ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو زیادہ ہی اچھی ہوتی ہیں آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا ان چیزوں میں اس کے لیے جی تھوڑا میرے جو شاپ کی سب چیزیں الیکٹرک کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی مہنگی آتی ہیں نہیں ڈسکاؤنٹ تو کچھ نہیں ہو پائے گا سوری اور آپ کو لگ بھگ چار پانچ گھنٹے

اس کی کوالٹی بہت سی ہیں جیسے کہ اچھی کولنگ کرتی ہے اور